हाँ मैं अपने घर के आँगन में पक्षियों को आकर्षित करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाता रहता हूँ क्योंकि पक्षियाँ मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं उनकी आवाज सुनकर मेरे को बहुत सुकून प्राप्त होता है जैसे मैं पक्षियों को आकर्षित करने के लिए चावल के दाने छिड़क देता हूँ बाहर ताकि कबूतर आ जाते हैं वहाँ पे फिर बाहर और गेहूं के दाने छिड़क देता हूँ कुछ दाने आगे आँगन में बिछा देता हूँ ताकि वो आ जाएं और पानी रख देता हूँ और वो आती हैं मेरे आँगन में चहल पहल करते हैं मैं भी आँगन में दो तीन पेड़ लगा रखा हूँ और उसपे बैठती हैं पपीते का पेड़ लगा है ये सारे तरीके में आज़माता हूँ जिससे वो आती हैं